فارغ وقت میں انسان کو کچھ نہ کچھ ایسی سرگرمیوں میں شامل ہونا چاہیے جو اسے ذہنی سکون اور خوشی دیں ہر شخص کی پسند پسند اور رتبہ الگ ہوتا ہے لیکن کچھ عام تفریحی سرگرمیاں ہیں جنہیں لوگ روز مرہ زندگی میں انجوائے کرتے ہیں سب سے پہلے کتابیں پڑھنا بہت لوگوں کا پسندیدہ مشغلہ ہے کوئی ناولس پا پسند کرتا ہے تو کوئی اسلامی یا تقریحی تک تک طریقہ تاریخی کتابیں اس سے علم میں اضافہ ہوتا ہے اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بڑھتی ہے ٹی وی دیکھنا ٹی وی دیکھنا بھی ایک مشہور تفریحی مشغلہ ہے جو لوگ ڈراماز فلم یا نیوز دیکھتے ہیں کچھ لوگ انفارمیٹو ڈاکومینٹریز پسند کرتے ہیں جو دنیا کا علم بڑھاتے بڑھاتی ہیں موبائل فون کا استعمال بھی بہت عام ہو چکا ہے لوگ سوشل میڈیا جیسے فیس بک واٹسایپ انسٹاگرام یا یوٹیوب پر وقت گزارتے ہیں وہاں سے وہ فنی ویڈیوز میوزک یا گیم انجوائے کرتے ہیں میوزک سننا خاص طور پر لوک گیت قوالی یا صوفی کلام لوگوں کو روحانی سکون دیتا ہے کئی لوگ ڈانس اور لوک رسموں میں بھی حصہ لیتے ہیں خاص کر دیہاتوں میں تھئیٹر دیکھنا یا لوکل اسٹیج شوز کا حصہ بننا ہے بننا بھی لوگوں کے لیے دلچسپ ہوتا ہے اس سے فن اداکار اور کلچر کا اظہار ہوتا ہے